अ हेल' औ नंगौ औ आं सनारि ओ औ मा मा नांगौ मा हा ए जों

दे नों नायफैदो नायनानै माबाफैदो दाहोफैदो आं बेसेबां अ दे नायफैदो दे उम दामआ सारि हाजार थलायाव थलायाव सारि हाजार खमाय खमायनो हानाय नङा नों उनाव दाखांनानै लांफैब्ला एसे एसे बानासनिखौ एसे खम खालायनो हागोन दे उनाव खम खालामगोन आं लांफैब्ला बानासनिखौ दे आं औ आसाना आसाना नोंब्ला माबायदिखौ फसायो दे दे होमब्ला नायफैदो दे आनथिबो नांगौ मोनजोबो आंनाव आनथिबो मोनगोन आसानबो मोनगोन

ए दं मालाबो दं मालाया एसे दामगोसायानो हा बारा नांला दे एक हाजारफोरनि हरनोसां एक हाजारफोरनि हरनोसां हा दा दानायनि नांगौ ना बानासआ नाखाफुला बारा नङा पास हाजारफोरनि हरगोरनोसां औ दे लांफैदो औ औ दे उम उम ओ औ दे लांफै दे उम उम दे दे दे गाबोन लांफैदो दे उम औ दे दोननोसै नामा

औ दे गाबोन लांफैदो उम दे बायदो दोनबाय नामा